गाममे गरमीके दिनमे चिड़ियासभ अबैत छै घरपर अनाज छीटल रहैत छै खाइत छै बड़ा च्यूँ च्यूँ करै छै बड़ा बढ़िआँ लगैत छै बहुत प्यारा लगैत छै चिड़िया घरमे मतलब घरमे घोंसला लगयले रहैत छै पेड़ लगयने छियै वहाँ घों घोंसला बनयने रहैत छै वहाँ बड़ा बढ़िआँ लगैत छै ओकर बच्चासभ साथे हमसभ खेलैत छियै बहुत अच्छा हइ चिड़िया पा पालने छियै चिड़िया चिड़ियाके रोज दाना दैत छियै रोज शाम चिड़िया आकर दाना रोज सुबह शाम अबैत छै चिड़िया दाना खाय आओर पानी पीयै अबैत छै गरमीके दिनमे गाँवमे बहुत गरमी पड़ैत छै जाहि कारणसँ हमसभ मट्टीके बर्तनमे पानि रखैत छियै जाहिसँ चिड़िया अयलक पीलक खयलक यहाँ रहलक तऽ बड़ा अच्छा लगैत छै हमरासभके आओर चिड़िया